जय झूलेलाल असांजी पंहिंजी भाषा आहे सिंधी हिंदी मराठी ऐं असमी उन खां पोइ ॿियूं देश जूं जेके ॻाल्हाइण वारियूं ॿोलियूं आहिनि उहे आहिनि चाए कर्नाटका पंजाबी असमी गुजराती एंड उन्हनि जे बारे में असांजी इहा राइ आहे त जंहिंकॾहिं असां सिंधी आहियूं त सिंधी ॻाल्हाए करे असां उनमें हिंदी बि ॻाल्हायूं था मराठी आहिनि मराठी माण्हू बि पंहिंजे हुनमें हिंदीअ खे मिक्स कनि था तीअं गुजराती बि पंहिंजी हिंदीअ में बि ॻाल्हाइनि था त सभु जातियूं पंहिंजे पंहिंजे भाषाउनि में ॿी भाषा खे बि गॾु करे छॾनि था इनजे करे भाषाउनि जे विभिधता इहा थी वई आहे के अॼुकल्ह सभु अलॻि अलॻि भाषाऊं मिक्स करे हुनजो इयो कयो अथऊं के काई बि भाषा किथे कीअं थी हले किथे कीअं थी हले इन करे असांजी पंहिंजी जेका सिंधी भाषा आहे उनखे बरक़रार रखूं पोइ असांजे लाइ तमामु सुठो आहे जय झूलेलाल